हेलौ सार खुलुमबाय आह आङो नोंथांनि न' खाथियावनो फैदोंमोन बिनिफ्राय नोंथांनि न'खौ नुनानै आङो माने सानबाय कालारखौ होगोन नामा नोंथाङा दा बावैनो

आदसा आङो ओरैनोथ' कालारखौ गोबां होबोबाय सिलङावबो थांनानै ट्रेनिं लाबोबावबाय ओमफ्राय दा आं गामियाव फैनानै नोंथांनि न'खौ नुनानै होजागोन नंदों बिदि सान्नानै फन खालामनाय जाबाय सार कालारखौ एसे खम बेसेनावनो आङो बानायनोबा बानायनानै होनो हायो सार मानो होन्ना बुङोब्ला प्राइमार होआबाबो जायो माने डाइरेक्त सिमेन्ट प्राइमारखौ लगायनानै एसे खमावनो गयो आरो खमावनो जायो ओमफ्राय कालारखौ होबानो जायो कालारखौ आजिखालिथ' ग्रिन नङाबा ग्रे कालारखौनो होजायो औ औ औ

औ औ बेखौ मिथिदों ओम अह बे आं होनबा गाबोन फुङावनो सम लानानै फैनोसै नामा सार फन खालामनानै ओह जागोन सार गोजोन्नाय थाबाय आङो नोंथांनि आंनि ओरैनि मावग्रायाथ' गामिनि आं लेबार लाबावदोङो बे लेबारफ्रा मथा मुथि साबासो दङ सार दे जोगोन सार दे गोजोन्नाय थाबाय